आसलथे जोंनि बर' भासा रोङैफ्रा उन्दै उन्दै गथ'फोरा खायसे खायसे जोंनि खाथि खाला गामियाव एख्खेबारि ओरैबाइसा बिस फन्द्रखान गामि दङ मोनसे गामियाव बर' आइजो बर' गोथां जरम' उन्दैनिफ्रायनो बर' रावजों देरना फैनाय होह बेफोरो हिन्जावफोरखौ हाबा खालामना लाबोगोन क'क्राझारनियानो जा बङाइगावनियानो जा जों बेखौ लाबनायनि उनाव बे बिनि गथ' जोनोम मोन्नायनि उनाव सोरबा सासे सोरबा सानै बेखौ मोजाङै जोङो बर'खौ फोथांना लाखिनो नांगौबा बर' राव फोथांना लाखिनो नांगौबा जोंनि मेइन गुबैया बिमा आरो बिफायानो जों माने सोलोंथाइ बर' राव बर'खौ फोथांना लाखिनांगोन बिनि उनावसो जोंनिफ्राय बिमा बिफाया जुदि रायलाइयोब्ला होह होमबासो गथ'वा रोंलांगोन जुदि जों गथ'नि सिगाङावनो सासेया बर' रोंगोन सासेया बर' रोङा साथामा बर' रोङा बे सासे रोंनायानो बासायनो मानो हाया हायो बर'खौ जोङो मोजाङै जुदि बर' रावखौ बाहायोबा सब्बिस घन्ता नख'राव ओंखाम जानाय ओंख्रै नांगौना ओंखाम नांगौना दै नागोना माबा मा बह बहा थांनो मा नागिरदो मानो गाबदो मा नांगो मानो फरायाखै मानो बिदि खारथिंदो मानो टाइम होगारदो ओरैनो बे बेसायै जुदि जों बेबहार खालामोबा जोंनि भासाखौ होमबाना जों बरियासै गथ'फोरखौ जों फान्निसन हिसाबै गथ'निफायनो जोङो मेज'रिथि लाबो नांगोन्ना गथ'फोरखौ जोङो जों दानिफाय जुदि मोजाङै बेबायसा बर' राव बर' भासा जुदि उन्दैनिफ्रायनो जों बेब'हार खालाम होयोब्ला एगदम बरियासै बर' राव रोंगोन मेइन गुबै बर' राव रोयिया मेइन गुबैया बेनो जों सासे सानै रोंनायनि उनावबो गुबुन हारिनिखो मानो रायलाइनांगौ जों रायलाइनाङा होमबा गुबुन हारिनिखौसो लालांबाय दं जोंनि हारिया फावसाय लांबाय दङ होह गुबुन हारिनिखौ ओरैनो रोंखागोन देरब्लाथाय जेरैहाय सासे सानै मानसि लोगोमोनोब्ला रायलाइनायावनो गुबुन हारिजों रायलाइनो हागोन खिन्थु जोंनि रावखौ माने सिगाङावनो जों जन्म' गथा जोंनि माने बियो बिखो जुदि जों रायलाइनानै जुदि रोंखाना राखाना थायोब्ला टेनसन गैया जों सोब जातिखौबो रायलाइनो हागोन उनाव जों फरायनायनि माने हिख्खा लानायनि उनावबो जों अन्य' जाथिखो रोंलाङोना खिन्थु जों दा जुदि बर'खोनो जुदि रोंखायाबा जों बर' मिडियामाव होनायनि उनाव बे टिसारफोराबो इसे दिसथाब दखम जाहोयो माने फोरोंनायाव बुजिया बिनि उनाव हासाजो बुजायना होनो गोनां जायो हासाजो सेफायना होनो गोनां जायो होमबा बे बर' मिडियाम जेनेबा फरायनानै बर' मिडियाम स्कुल जालायनानै स्कुलावनो जुदि हासा मिडियाम रख'मै सोलिबाय थाबा सब्बिस घन्ता बे फोरोंगिरियाबो हासायैनो बुजायनो गोनां जाहैयो होमबाना बि गथ'फोरा बोरैहाय जों जौगानो हागोन होह बर' मिडियाखौ बोरै माने फेदेरनो हागोन गुवार खालामनो हागोन जों बेखायनो मेइन जों बिमा बिफायानो दायत्यखौ लानांगोन बिमा बिफायानो जों उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगोन गुबुन जातिखौ जाहाथे जोङो जों बर'खा बाथौ दोहोरोम जोंहा जों बाथौखौनो सिबियो बाथौवारि मानसि जों बर' रायलाइयाबा अन्य' जाथिनिखौ माने जों जुदि निजेनो बाथौखौ लानानैनो सायावल' बाथौ लानानै अन्य' गुबुन हारिनि रावखौ रायलाइबा जोंनि जातिया बोरै देभ्लब जागोन जों अफिसानो जाह बबा अफिस खासारियानो जा बबावबा माने जों माबा मोनसे दरखाराव थांनो गोनां जायोबा जुदि जों अट'मेटिक बर'खौ रायलाइनांगोन्ना जेखुनु अफिसाव थाङोब्ला बर' राव रोङाबा गावनो इसे लाजिथावथाव जाहैगोन्ना बे देरोब्ला सेंग्रा बैसोआव बाह माबा मोनसेखा नों बर' जाना बर' भाखा रोङाबा बोरै जागोन बिबायसा आं बुंजागोन सोरजोबा बेखायनो जोङो एगदम टारगेट लाखानांगो उन्दैनिफायनो जोङो अन्य' जाति अन्य' मेडियाम अन्य' स्कुलानो जा अन्य' इंलिस असमिया मेडियामानो जा बेफोराव होआ लासिनो जों बर' मेडियाम होनांगोन बर' भासा बुंनांगोन बर' राव रायलाइनांगोन आं बेखायनो खाथि खालानि मानसिफोरखौ बुंबाय थायो आंनि गामि खाथियाव माने ओरैबायसा माने बर' गामि दङ माने छइ हातखान आदखानावलागै गामि दरसेयाव एगदम बर' रायलाइनो हानाय माने गोजान गोजाननि लाबोनाय दङ बिसोरो माने गावसोरनि भासाखौनो बावगारलांगोन बर'खोनो गथ'फोरजों थांफायो गथ'फोर हारसा रायलाइयोबा हारसा माने रायलाइ फांनांगो आरो नखराव सोरबा रायलाइगोन रोङिफोरा रोङिफोरनिथ' आरो जेबो जेनेबा बिसोरनि भुल गैया इसोर रोङा रोङिजों मानो थांफानांगो रोंनायाबो गुथिखे बेखायनो हमथाना लाखि गावनि दोहोरोमखौ गावनि भासाखौ गावनि कालसार गान्नाय जुमनाय बेखौ लानानै आं बिराद दुखु मोनो खायसे खायसेफोरखौ आं बुंनो हानाय फोरखो बुङो खिन्थु बया मोनबाबो आं बुङो मानो होनब्ला बुङाबा जायाना होमब्लासो जोंनि जाह हारिया थांना थागोन जौगागोन माबोरै जौगागोन दा खायसे खायसेफोरा लाजिनाय मोनो जोंनि गथ'फोरा रोङा जोंनि माने माबा बर' मेडियामाव होनो हायाखै जोङो रोंनायनि थाखाय भासा रोङा हारे रोङाथ' आरो नोंसोर जुदि बर'खौनो रायलाइयाबा गावनि गथ'खो जुदि गाखिर दौना दौनानै फेदेरो माने गोदलैनिफायनो गाखिर दौगोन सब्बिस घन्टा बिमाजोंनो गले गले मोनगोन हरबाबो फुंबाबो सानजौफुबाबो मोनाब्लाबो सोर थागोन बिफाया सोरबा साख्रि मावगोन हाजिरा मावहैगोन सोरबा सोरबा कम्पानियाव थाहैगोन न'वाव सोर थागोन बिमायासो थागोन बिफायासो थागोन बेखाय बिफायाथ' थाया बेखायनो बिमाया आंनि गु गुबै थांखिया जोंनि बर' खिसुमाने बिमाफोरनिनो भुल दङ हानायफोरा माने गावनि भाखाखौ बुङा लासेनो ओइ हासानि बुंगोन हासानि बुङोब्ला इह गथ'वा हासासो खोना संलांबाय दं लासै लासै हारसासो रायलायनाइ जालांसिगोन बबाव रोंगोन बियो एग नाम्बार बिनि माने खायसे खायसे बिफायसानो नुगासिनो दं एखायनो आं बुङो जाहाथे बिबायसा बुङाथो माने बया मोन्ना लाब गैयाथ' आंखो आं बुंगोन बुंखागोन आरो बुंलांबायानो थागोन आने जों मेज'रिटि लाबोनो गोनांबा गथ'नि बायसो लाबो नांगोन्ना गथ'खौ जों जुदि गावनि स्कुल बर' मेडियामाव जुदि होया लासेनो गुबुन स्कुलाव होयोब्ला जोंनि हारिया बोरै जौगा होगोन जों रावा बोरै थांना थागोन जोंनि कालसारा बोरै थांना थागोन होह बेफोरखौ सिन्था खालामनांगौ आसलथे जों नामावल' बर' जाना मा जानो सोरबा बहा थांनो होन्नायखौबो बुजि मोनाबा होह फुवा मा जाखो मा खामानि मावदो मा नागिदो इखौबो बुजि मोनाबा मानो फैदो बेखौबो बुजि मोनाबा गान नामावल' ताइटेलाल' बर' गान्नायावल' दख्ना गानगोन होनबालाय नोंलाय मा जाखो बर' होन्नालै होह बिफोरखौ जुदि रोङाबा होन्नानै आं ओखायनो बुङो दुखु मोनो माने खायसे खायसेफोरखो नुनानौ बिबायसाबाथ' जानाय नोङाना जोंनि हारिखो जों फोथांना लाखिनांगोन जोंनि हारियानो देरसिन हारि गथिखे जों बेबायसा माने खिसुमाननि जातिनि माने हमनाला गावनि सार्थ' गावनि बासाखो सार्थ होनांगोन गावनि जातिखौ लाखि नांगोन हमथानांगोन गुबुन हारिनि भासाखौ बुंनानैथ' लाब गैयाना जोङो गथिखे जों निजेनि जारे हारिनि जेनिजाति जोंनि कालसार गान्नाय जोमन्नाय जोंहा दङ दखना बा दोहोरोमाबो जोंना बाथौ गथिखे जों मालायनि हारिनि रावखौ बुंनानैथ' लाब गैया अट'मेटि बेखो जों माने ओरैनोबाबो रोंगोन जोङो सिक्रेट खोथाखौ जुदि जोङो बहाबा जुदि बुंनानै जोङो गावनि हारिखौ जेनेबा माबा मोनसे हमना ला बहाबा गारि मटराव थांबाय दावराव दावसि जाबाय जुदि जोङोहा बर'जों बुनानैहै आमुगा ओरैबायसा बुंदो आमुग बुंदो माबा जादो दावराव जादो बेयाव थांनाङा होन्नाबो बुंनो हायो होमबाना जों बुजि मोनखाबायना बे मोनसे जोंनि सिक्रेट हारिनि गथिखे गुबुन हारिजों बा बुंनाय लोगो लोगोनो गुबुन हारियासो बयबो खोना जोबगोन बेखायनो गुबुन हारिनि रावखौ जों सिखायना लाब गैया उन्दैनिफाय जोङो बर' रावखौ सिखायनांगौ बर' राव नङाबा जों थांना थानो हाया जों जाति हमथाना लाखि नांगो आं बेखौनो बहुद माने हानायफोरखो बुंबाय थायो